میرے علاقے میں ہاسپیٹلس بہت ہیں پرائیویٹ ہاسپیٹل جو ہیں بہت ہیں لیکن پرائیویٹ ہاسپیٹل کا خرچہ بہت ہوتا ہے تو وہاں عام آدمی جو ہے وہ اتنا دکھا نہیں سکتا کیوں کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپیٹل کا خرچہ اٹھا سکے سرکاری جو ہے وہ بھی موجود ہے سرکاری اسپتال بھی موجود ہیں ان کا ایک موجود ہے لیکن وہاں جانے کے لیے وہاں دکھانے کے لیے اس میں علاج کروانے کے لیے آسان نہیں کیوں کہ وہاں وہ لوگ اس طریقے سے آپ سے برتاؤ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نظر سے دیکھیں وہاں آپ کو دکھانے کے لیے کوئی سورس کی ضرورت ہوتی ہے ایک بڑا سورس چاہیے ہوتا ہے یا وہاں پر دکھائیں تو ایک اوپر سے سورس لگوانا پڑتا ہے یا آپ کو جلدی دکھوانا ہے آپ کو لائن لگانا پڑتی ہے آپ ایک لائن میں لگے ہیں ایک آپ اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا آپ کو جب تک آپ کا ایک سورس اوپر سے نہیں آئے گا جب تک آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے گا آپ کو اچھے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا آپ کا کچھ نہیں ہوگا آپ کو ادھر ادھر بھگایا جائے گا یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہ سب ہوگا کیوں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے